जेनाकि अहुँ लोग आओर हमसब जनै छिऐ कि जे हमसब उत्तर भारतमे रहए वाला उत्तर बिहारके किसान छै जे सीतामढ़ी जिला अहि जे दरभङ्गा जिलाके बगलमे छै इधर रहए वाला मैथिली मैथिली इलाकामे रहए वालाके जे इहाके जे खेती सब भए रहल छै हमेशा से मौसमके स्थिति पर ही निर्भर करै छै इहाके जे किसान सब ओहि मौसमके अनुसार खेती कर रहल छै जैसे धानके होए तऽ बरसातके मौसममे ठण्डके मौसममे गेहूॅंके ही फसल जादातर इहे फसल सब लगाबै छै जाहिमे मौसम कभी कभी साथ न दै छै तऽ फसलके फसल बर्बाद हो जाइ छै जाहिके कारण कइ उपाय भी लगाबैके चाही जैसे कि पॉली हाउस होइ छै पन्नीके ऊपर लगाके खेती कएल जाए कोइ फसल असल हइ तऽ ओकरा पन्नीके बिछाके खेती कएल जाइ छै मल्चिंग जेकरा कहल जाइ छै ओइसन ओइसन धीरे धीरे खेती सब करल जाइ छै जइसे बचल जा सकैया कि खेतीमे कम एथी हो जादा फसल नुकसान न भए एहिके लेल काम करेके चाही खेतीमे जे मौसमके विपरीत खेती कएल जाइ छै जे ओहि सबमे अइसन खेती करेके चाही जोनमे पानि निकासके सुविधा व्यवस्था होइ जादा कोइ दिक्कत न होइ आ साथे साथे जेतना भी किसान सब छै अगर फसल बर्बाद भऽ गेल आओर तऽ आओर विकल्प चाही जिए खातिर तऽ आओर विकल्प अहाँ ई कर सकै छी कि जे उपज भए रहल हइ जे ओ साथे साथ कुछ अहाँ दुकान उकान सब अहाँ खोल सकै छी साथ साथ जब धान या गेहूॅंके फसल होइ छै धान या गेहूॅं लगा देलिऐ फेर दू तीन महिना जे बठि जाइ छै ओहिमे ओखन दोसर कोनो काम कर सकै छै जे पढ़ल लिखल किसान छै से बच्चा सबकेँ पढ़ा उढ़ा सकै छै अलग विकल्प रहै ताकि घरमे कोइ पैसा उइसा कौड़ी आये जैसे सब सारा काम भए रहल हइ कि बड़ बुजुर्ग है ओ सब छै हुनका लेल आओर सब काम छै कि ओ मजदुरी कर सकै छै कही दुकान उकान खोलके रह सकइ छै